हा श्रीनाथ ट्रेवल्स जो हां बोलिये

हा अच्छा

त तव्हांखे मतिलब बस में या नंढी वेन खपेव सत आहिनि हा त ठीकु आहे वेन मिली वेंदव हा त कॾहिं खपंदव साईं अगिले सूमरु अच्छा तव्हां रहंदा किथे आहियो जी हा जोधपुर में ठीकु आहे ठीकु आहे जोधपुर में त जोधपुर मां त पोइ जोधपुर मां हा त ठीकु आहे मतिलब केॾीमहिल बि तव्हांखे खपंदव ॿुधाए रखिजो वेन मिली वेंदव ऐं हुन त त खैर अ हुन पासे बस खैर वेंदी कोन्हे प्रॉब्लम उहा आहे की हुन पासां हुन पासां वेंदी मतिलब पहिरें पासां बि थी करे इहा आहे पंहिंजो न दरॻाह खेत्र में आहे त इन लाइ पुठें रस्ते खां वञिणो पवंदो अडाजन जो पर रस्तो लंबो पवंदो तव्हांखे छोजो सिटी जे अंदिरां आहे त उतां त बस वगै़रह वेंदी कोन्ह उतां त पैदल जो ई रस्तो आहे अडाजन मां पर वरी तव्हांखे न लहिणो आहे छो की बस तव्हांखे झोपड़े ते लाईंदी पोइ तव्हांखे मथे चढ़ाई करिणी पवंदव ॿियो ॿुधायो मथे हूअ ऐं जीअं सावण में हले थो थोरी भीड़ बि रहंदी वरी मजो बि ईंदो ऐं सुनहरी बढ़िया आहे त उन हिसाब सां थींदो ऐं ॿाक़ी हिकु ॻाल्हि तव्हांखै ॿुधायां था न उनखां थोरो हुनखां फ्री थियण पोइ हिते अजय नगर में अथव शिव जो मंदिर अथव कांच जो मंदिर आहे उहो फेमस अथव अचो था त उहो बि ॾिसजो बस उन उनजी इएं बस उनजी चालू आहिनि ट्रेन जिते बीहंदी त उहेई बि तव्हांखे उते वठी ईंदव हूअ सिटी में जी अ हा त तव्हांखे फ्री बस अगरि किरायो डबल लॻंदो त उहो तव्हांजे उन हिसाब सां पेसा लॻंदा सम्झि हीअंर तव्हां ॾह किलोमीटर आहियो त बस स्टैंड तां त तव्हांखे सम्झो त सोरहं किलोमीटर ॿियो बि आहे करीबनि तव्हांखे टीह किलोमीटर जे आस पास अची वेंदो ऐं बाक़ी बियो त आसे पासे में ॾिसणो हुजे त ॾिसो हूअं त सिटी बि हीअं त नरसिम्हा बाग आहे ऐं ॿिया बि मिली वेंदा ॿियो हा त तव्हां ह ॿ ॼ जीअं जोधपुर में जीअं लहो न त इन नंबर ते कॉल कजो त तव्हांखे वेन वठण अची वेंदी उते ई स्टेशन ते ई हीअंर बस स्टैण्ड ते स्टेशन जिते लहंदव बस में ईंदव की ट्रेन में ईंदव तव्हां कंहिंमें ईंदव बस में की ट्रेन में अगरि ट्रेन में ईंदा त तव्हां अ ट्रेन जे ॿाहिरि तव्हांखे मिली वेंदी वेन हूअ तव्हांखे छॾींदियूं बि दर्शन वगै़रह कराए कंप्लीट अ वेटिंग वगै़राह करे तव्हां कंपलीट जेको पूॼा पाठ करिणो आहे करे फ्री थिजो वरी उहो तव्हांखे उतां हूअ वापिसि अजयनगर खणी वठी ईंदी अजय नगर में काशी मंदर वगै़राह जेको उनजो काल रात्रि में उहो बढ़िया अथव ॾिसजो शिव जो मंदर आहे उहो ऐं उनखे ॾिसी करे ऐं पोइ तव्हां ॾिसजो अ त मूंखे ॿुधाए रखिजो न उते हिसाब सां मूंखे अ ब डींहं पहिरियों ॿुधाए रखिजो एक्चुली हिनजे छोकि हींअर वधीक थियूं हलनि त घणे घणे प्रॉब्लम थी वेंदी आहे त उन हिसाब सां ॿुधाए रखिजो ठीकु आहे ओके